वैसे हम अपने बचपन में इस्कूल में किसी भी प्रतियोगिता में अगर भाग लिया हो वो दूसरी बात है परंतु मैराथन या लंबी दौड़ में हमने कभी भाग नहीं लिया परंतु एक बार की बात है जब हमारे क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जो अभी दिवंगत हो चुके हैं वो हमारे घर के क्षेत्र से दस किलोमीटर की दूरी पर आए थे जैसे ही पता चला हम लोग कुल मिला के यूं समझे तो एक मैराथन के रूप में ही हम लोग अपने गाँव से दौड़ते हुए चले गए थे दस किलोमीटर की दूरी तय करने वैसे रास्ते में तो कई बार थके भी परंतु अपने गंतव्य तक आखिर पहुँच ही गए और उनका भाषण सुना हेलीकॉप्टर को देखा इस प्रकार की बाते की और देखकर हम अपना उसी के मैराथन के रूप में लेते हैं और हम समझते हैं कि वही हमारे लिए था लेकिन ऐसा ही हुआ